میں کئی سارے ویڈیو گیمس سے واقف ہوں اور کئی سارے ویڈیو گیم میں نے کھیلے بھی ہیں جس میں سے میرے پسندیدہ ویڈیو گیمس تھے کال آف ڈیوٹی تھا اور نیڈ فار اسپیڈ تھا میکس پائینی اور ماریو اور کونٹرا مصطفہ ٹکن تھری ٹکن فور اور ٹوڈل اوور ڈوز آئی جی آئی تو ان طریقے کے کافی سارے گیموں سے میں واقف ہوں جن گیموں کو کھیلا بھی ہے کسی کے اندر آپ کو جو ہے وہ کوئی ٹاسک پورے کرنے ہوتے تھے کسی میں کوئی مشن پورا کرنا ہوتا تھا